سوال کافی دلچسپ ہے مصنف بہت ساری پریشانیوں سے جوجھتا ہے وہ جب لکھتا ہے تو اس کے خیالات طرح طرح سے ابھرتے ہیں اس کا ذہن منتشر بھی ہوتا ہے اور ایک جگہ متوجہ بھی متوجہ اس لیے کہ اسے کچھ لکھنا ہے تاکہ وہ کام ہو سکے اور منتشر اس لیے کہ وہ بہت کچھ لکھنا چاہتا ہے پر کیا لکھا جائے وہ اس میں ہر وقتت مت متشابہ میں رہتا ہے مصنف کو لکھتے وقت بہت سارے سپورٹس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اسے مدد درکار ہوتی ہے مثلاً میں شاعری لکھتا ہوں تو میرا ساتھی ابوذر مجھے بہت مدد کرتا ہے میری شاعری میں نقص ہوتے ہیں تو وہ مجھے بتاتا ہے اور اس کو کیسے بہتر کرنا ہے اس میں بھی مدد دیتا ہے اسی لیے بہت ساری ترغیبات مجھے موصول ہوئیں جن پر عمل کر کے میں نے اپنی شاعری میں بہت اچھے اچھے اشعار بھی لکھے ہیں